टास्क दे बारै च गल्ल करचै जां टास्क पिच्छले दिनें गै इक्क बड़ा चैलेंजिंग टास्क हा असें बुर्जियां तुप्पनियां हियां एह्दी मार्केशन बड़े साल पैह्लें दी रेही ऐ ते हून मार्केशन जेह्ड़ी ऐ दोबारा करने दी इक्क योजना चला दी डिपार्टमैंट दी तरफा असें ओह् बुर जियां लोकेट करनियां ते मार्केशन साढ़े डिपार्टमैंट च निं ऐ अं'ऊ जंगलात डिपार्टमैंट च कम्म करना ते ओह् कम से कम बी पंजाह् साल पैह्लें होई ही ते उस टाईम बुरजियां जेह्ड़ियां पत्थरै दियां लग्गियां जंदियां हियां बहुत जादा मिगी इंया इक्क सोचने दी गल्ल इंया महसूस होई की जिस टाईम उन्नी सौ सतारां च इक्क सैटलमैंट होई जंगलात दी ते ऐल्लै निं होई ते उनें उस टाईम इन्ना बारीकी कन्नै कम्म कीते दा ऐ की क्या साढ़ी कल्पना कशा बी परे एह् अस इन्ना कल्पना बी नेईं करी सकदे की एह् इन्ना बारीकी कन्नै उस टाईम टेक्नोलॉजी उस टाईम थी निं कोई बी ते फिर भी उनें इन्ना जबरदस्त कम्म कीते दा की बड़ा बेहतरीन एह् उर्दू दा अक्खर होइया पर इंया में अपने कशा बहुत बधिया कम्म कीते दा जेल्लै साढ़ी बारी आई ते असें उसी बड़ा दिक्खना शुरू कीता साढ़ी ट्रैनिंग होई सत्त दिन सत्त दिन च असें थोह्ड़ा बहुत सिक्खेआ बी ऐ ते सत्त दिन च बंदा किन्ना गै सिक्खी सकदा लेकिन फिर बी जिन्ना सिक्खेआ ते उसदे स्हाब कन्नै करना शुरू कीता ते ते भी असें ई उनें साढ़े जेह्के हिंदोस्तान दे साढ़े भारत दे जेह्के लोग न मिगी उंदे पर बड़ा गर्व ऐ कि उनें उस टाईम सिर्फ कम्पास दी मदद कन्नै इन्ना बेहतरीन कम्म कीते दा असें ई नक्शे दे स्हाब कन्नै जेह्ड़े थ्होए दे असें ओह् करने असें ई बड़ा जादा ओह् आक्खो ना असें ई इंया मुश्कल जेह्ड़ी ही बड़ी जादा इंया तुप्पना बिच जंगल दे फिरो ते तुसें ई आक्खे कोई की एह्की चीज़ तुप्पो ते ओह् मुश्कल होई जंदा ते उनें नक्शे स्हाब कन्नै जेल्लै अस दिक्खने लग्गे ते एह् शुरूआत कीती ते असेंगी बड़ा जादा ओह् आसान बनाया लेकिन पंजाह् साल पैह्लें पत्थरें दे ढेर कोई गोआलियै र जा रदा कोई पत्थर सु'ट्टा दा कोई रिक्ख गी पैह्रा उस पत्थर बी मुकाई ओड़े हे मुश्कल हा लेकिन आखदे नी असंभव असंभव निं ऐ बड़ा गै शैल मज़ा आया अग्गें निं साढ़े पर ओह् जे पर चलना लेकिन दिक्खने आं कि केह् बनदा लेकिन की इंदे नक्शे न जेह्के इंदे ओह् बनादा इनें ओह् ते इसदे स्हाब कन्नै में उनेंगी सेल्यूट करना कि एह् चीज़ सैगमैंट कीती दी ऐ होर जिस बरीकी कन्नै इनें कम्म कीते दा बहुत ई मज़ा आया ते जियां ओह् कम्म च केह् ऐ डेडीकेशन ऐ हून जियां ओह् लेकिन बहुत जबरदस्त कम्म कीते दा अग्गें असें ई होर टास्क थ्होने एह् जेह्ड़ा एह् कम्म कीता हा पता निं किन्ना टैम लाया हा की केह् कीता कियां उसी पूरा कीता लेकिन जिस स्हाब कन्नै बी पूरा कीता साढ़े बजुर्ग हे ओह् कोई बी ऐहे उनें बहुत जबरदस्त कम्म कीते दा अस एह् टास्क जेह्का ना इक्क ते सखोंदा ऐ असें कक्ख बी निं होंदा उनें लोकें जिन्नी मैह्नत कीती दी ऐ नी अस एह् कम्म कदें बी निं करी सकदे इन्नी मैह्नत दा कम्म अज्ज दे जमाने च कुसै ते छुड़ो साढ़े जेह्की जनरेशन ऐ अग्गें उंदे आस्तै बी बड़ा मुश्कल ऐ ओह् नेहं डेडीकेटेड निं हैन नॉलेज़ बहुत जादा ते एह्दे ई कोई शक्क निं जदमाग बच्चें दे बहुत तेज़ न कोई शक्क निं लेकिन होना इंया इसी बरदाश्त निं करी सकदे एह् निहां चैलेंजिंग कम्म उसी जिसी तुसेंगी पूरे इंया सूत्तरे र रक्खियै करना